جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ہندوستانی نقل و حمل کا نظام کیسا ہے اور لوگ عام طور پر ملک میں کیسے گھومتے ہیں سفر کے دوران کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے کیسے بہتر کیا جانا چاہیے ہندوستان میں نقل و حمل کا نظام پہلے کے مقابل میں اب بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں عام طور پر عوام نقل و حمل کے لیے ہندوستان میں ایرو پلین کا استعمال کرتے ہیں میٹرو کا استعمال کرتے ہیں ٹرین کا استعمال کرتے ہیں ٹیکسی خود کی پرائیویٹ گاڑی اور رکشے وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں اور اگر مطلب کبھی جب ہم بس میں جاتے ہیں تو بس میں زیادہ سواری ہونے کی وجہ سے ہمیں سیٹ نہیں مل پاتی جس کی وجہ سے ہمیں گرمی اور بہت سی چکر جیسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے سرکار کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک بس میں صرف اتنی ہی سواری ہوں کہ جتنی اس میں آ سکتی ہیں اور ایکسٹرا سواری اس میں نہ جائیں وغیرہ وغیرہ